یہاں پر دِیوالی ہولی الگادی سنکرانتی محرم عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ بہت آرام سے ہی منایا جاتا ہے یہاں پہ کسی چیز کی دقت نہیں ہوتی اور سب لوگ مِل جُل کر ہی مناتے ہیں